अगर मैं स्विगी या ज़मेटो से खाना ऑडर करती हूँ किसी भी रेस्टोरेंट से तो सबसे पहले मे उसकी रेटिंग देखती हूँ उसका खाना बनाने का तरीका हमें पता चलता है कि वो कितने हाईजीनिक हैं या नहीं यह सब फ़ीडबैक आते हें लोगों के तो वह चेक करती हूँ फिर जा कर देखती हूँ कि मुझे मेन्यू में से क्या ऑडर करना है या गूगल से मुझे कैसे पूछना है कि इस रेस्टोरेंट का या

ऐसा सब कुछ हमें पूछना पड़ता है ताकि हम अगर हम किसी चीज़ के लिए पेमेंट पैसे देते हैं और उससे कुछ खरीदते हैं तो पूरी जाँच पड़ताल करने के बाद ही खरीदना चाहिए या लेना चाहिए और भोजन की तो हमें खास करके जाँच पड़ताल करनी ही चाहिए ताकि हम स्वच्छ और अच्छा भोजन करें जिससे हम बीमार न हों हम हमें कुछ बीमारी न हो हम अच्छा रहें स्वस्थ रहें और अच्छी जगह से ही खाना खाएँ हमें ऐसा अनहाईजीनिक खाना या किसी भी जगह से ऑडर करना नहीं चाहिए जिससे हमारी सेहत बिगड़े या हमें बीमार होना पड़े इसीलिए रेटिंग चेक करें और ऑडर करें फिर